ایک پیشے کے طور پر ماہی گیری میرے نزدیک بہت اچھا ہُنر ہے کیوں کہ لوگ اِس کو منورنجن کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں اور اپنا کار وبار بہت اچھے سے چلاتے ہیں اِس کے دوران لُطف اُٹھاتے ہیں اور شیر وتفریح کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ٹائم کا اندازہ نہیں لگتا اور آسانی سے اِس کام کو انجام دے دیتے ہیں اِس کے لیے تیرنا آنا چاہیے کیوں کہ لوگ پانی میں جا کر جال لگاتے ہیں کانٹا لگاتے ہیں جس سے اُن کو مچھلیاں پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرے عام پیشوں سے کچھ اِس طرح مختلف ہے دوسرے کام کو انجام دینے کے لیے اُن کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور اُس میں لاگت زیادہ لگانی پڑتی ہے اِس کام میں کم لاگت ہوتی ہے اور شیر وتفریح کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رقم آ جاتی ہے تو اِس لیے یہ عام پیشوں سے کچھ اِس طرح سے مختلف ہے